नेईं मेंं कदें गोआचेआ निं वैसे जेल्लै बी में कुदै सैर सूर करने ई गेआ अते दूआ ते सुआल गै निं बनदा की में कि'यां वापस आया में कदे गुआचेआ निं त्रिआ में जेल्लै बी कुदै लम्बी ट्रैक बिच होन्ना सारे दोस्तें कन्नै कन्नै चलना अदे भी अस नेईं गुआचदे